एगो तेल खरीदने छलै पूरे कपारके केश उड़ि गेल उड़ि गेल छल उ तेल अच्छा नहि छै उ तेल नहि खरीदबय छल तेल लगेलियै तऽ पूरा केश उड़ि गेलय छल कपार अर पूरा टकला भऽ गेल छलियै हम्मे अर तीन चारि गो दोस्तो हमर खरीदलकय तऽ उहो उहो सबके कपारके केश सब उड़ि गेल छलय हमर घरमे तीन चारि गो आदमियो लगेलय छलकै तऽ ओकरो सबके कपारके पूरा कपारके केश उड़ि गेल छलय इएह लए अहाँ लोक सब ई सब ई सब तेल नहि खर्च नहि खरीदबय सब